मैं अभी दो दिन पहले मार्केट से कुर्ती खरीद के लेकर आई थी वो कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी उसका जो वो जो कपड़ा था कुर्ती का वो बहुत अच्छा है जो उस कपड़े के ऊपर जो कला जो भी उन्होंने जो हाथ की जो बुनाई थी जिस हिसाब से उसकी चित्रकारी उस कुर्ती पर हो रही थी मुझे वो भी बहुत अलग लगी और बहुत अच्छी लगी उसका कपड़ा बहुत अच्छा निकला मैंने जैसे उसको आने के बाद में दो चार बार उस कुर्ती को पहना उसके बाद भी उसका जो रंग है वो बिलकुल उतरा नहीं रंग वैसा का वैसा है जैसा नया मैं लेकर आई थी तो अभी दो दिन पहले लाई हूँ लेकिन उसको अभी तक कम से कम तीन से चार बार पहन ली मुझे इतना अच्छा लगा वो कुर्ता तो बहुत अच्छी कुर्ती लगी मुझे